हांव म्हापश्या ह्या वाठारांत रावल्ल्या कारणान आमकां हांगासर खूबशीं हॉस्पिटल आसात आमचे सगळ्याकून प्रमूख हॉस्पिटल म्हणजे आमचे म्हापशेचें नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा आनी ह्या वांगडा खुबशे प्रायवेट हॉस्पिटलां सुद्दां आसा ज्या जाग्यार डॉक्टर तपासता